ہیلو و علیکم السلام جی آپ کو کب فوٹو چاہیے کب کب کھچوانا ہے آپ کو فوٹو اچھا آپ کو پاسپورٹ سائز کا فوٹو فوٹو چاہیے تو کتنا فوٹو چاہیے آپ کو کب چاہیے آپ کو تو آپ اسٹوڈیو پہ آ سکتے ہیں جی اس کا آپ کو لگے گا چار فوٹو کا اسّی روپئے اسّی روپیز مطلب اسّی روپیہ اسی روپیہ لگے گا اس کا دیکھیے نارملی چار فوٹو کا اسی روپئے ہی لگتا ہے آپ پتہ کر سکتے ہیں وہ دیکھیے ہو سکتا ہے لیکن اس سے فوٹو کا کوالٹی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن جو ہم پرنٹر یوز کرتے ہیں اس سے فوٹو کی کوالٹی انکریز ہو جاتی ہے اور کچھ اچھا فوٹو آتا ہے اس سے دیکھیے ہماری فوٹو کی کوالٹی میں اور جہاں آپ کرائیں گے اس کی فوٹو کی کوالٹی میں بہت ہی ڈفرینس ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آ کے اسٹوڈیو پہ تو ٹھیک ہے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے لیکن فوٹو کی کوالٹی اور سب جگہ سے ہمارے یہاں سے بہت ہی اچھا کوالٹی ہوتا ہے فوٹو کا کیونکہ میں ایڈوانس پرنٹر یوز کرتا ہوں جی فوٹو موبائل نہیں اس میں تو آپ کو زیادہ پیسہ لگ جائے گا کیونکہ اگر فوٹو ہم لائیو کھیچتے ہیں تو اس میں کم لگے گا کیونکہ اگر آپ فوٹو بھیجیے گا اس کو میں پھر سے لیپ ٹاپ میں ڈالنا پڑے گا اس کے بعد پھر میں پرنٹ کرنا پڑے گا تو اس میں لمبا پروسیس لگتا ہے اگر آپ لائیو فوٹو گھچواتے ہیں تو اس میں آپ کو کم لگے گا

جی ٹھیک ہے آپ ایک دو گھنٹہ بعد آ سکتے ہیں جی میں میں ہی شاپ پہ ہوتا ہوں کوئی اور نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے